दिस कॉल इस नाओ बिंग रिकोडिड हलो हा तव्हां केरु जय झूलेलाल हांजी बढ़िया बढ़िया तव्हां ठीकु आहियो अरे त खीर जी सही ॻाल्हि आहे तव्हां जी इहे खीरनि जा अघु मथां ई था वधी अचनि पिया मथां ई मना कंपनीअ मां ई वधी थो अचे खीरु इहो अघु मां बि इहो अर्ज़ी रखी हुई भई छो इहो तमामु अघु वधिया त रवनि त जेको ट्रांस्पोर्ट जो अचे थो विच में जी एस टी लॻे थी हुननि में हिननि जो पूरो थी थो वञे त थोरो न थोरो महिने सां थोरो अघु वधे थो फेरफारु अची थो अघु में हर ॻाल्हि ते सही ॻाल्हि आहे न न तव्हां तव्हां ई फ़रियादि सही आहे मां मञा थी पर हिनमें वाया वाया अचे थी कहिड़ी बि शइ असां वटि ऐं असां बि छा वापारी माण्हू पोइ असां बि थोरो घणो त पियो मुनाफ़ो रखंदासीं ऐं सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी हिकदमि हंड्रेड प्रसेंट सही आहे आम जनता आम माण्हू हिन महंगाई जे ज़माने में जाम हो थो थी वञे तकलीफ़ में थो अचे जी हम्म उहो ई वीचारा हम्म हम्म हा हा न मां तव्हांजी सची आहे मां मञा थी तव्हां ई ॻाल्हियुनि ते पूरो मां स्पोर्ट थी कयां तव्हां सां सहयोग में ई आहियां पर ताईं ईअं अर्ज़ी मां पूरो अॻियां रखां थी भई इहो छा आहे आहे दिन हर अघु आसमान ते त छुई रहनि इहे त खीर जी ॻाल्हि न आहे हेॾी तमामु आहिनि शयूं जंहिंमें दिन भर दिन हर अघु जो वाधारो थो थींदो रहे जी जी ओके ओके जय झूलेलाल